हमसब विज्ञापनके लेल हमसब पत्रकारके यहाँ एकबार हमरा सबके मौका भी मिलल रहै जे हमर मुखिया जे खड़ा भेल रहै तऽ हमसब प्रचार प्रसार लेल गेल रही पत्रकार पत्रकार साहबके यहाँ तऽ हमसब हिनका अच्छाइके बारेमे बते कहली से जे ई लोक कैसन छथि हिनका बारेमे अपना अपना स्तरसँ कनिटा चर्चा कऽ दियौ की लोग जान जेतै जे लोग नहि जानैवला है उ भी आओर जे है ने पत्रकार जो है अच्छासँ अच्छा खबरि जे होइ यऽ से छापै यऽ जैसे जो बुरा करैवला आदमीके उ मतलब ना छोड़ै यऽ आओर जे घूस लै वला आदमी है ओय तरहके परेशान करैवला आदमी है चाहे कोइ तरह सरकारके गबन करैवला आदमी है या कोइ तरहके परेशानी है अपनेके पास अगर अगर हमरासँ केवल होइ यऽ तऽ हमसब पत्रकारके सहारा लैके ओइ चीजके हमसब उजागर करैके कोशिश करै छी जैसे हमरा सबके आबैवला समयमे कभी हमरा सबके परेशानी ना होइ आओर आओर पत्रकारके एक हमरा सबके एक बुझू की एक घरके सदस्यके बन्धुके समान है इससे हमसब खूब पत्रकारके इज्जत करै छी आओर हमरा सबके जे पदाधिकारी जे परेशान कयलक जे हमरा सबके शोषण कयलक जे हमरा सबके हितमे ना सोचलक तऽ ओकरा सबके हमसब पत्रकारके सहारासँ हमसब ओकर बातके उजागर करै छी आओर जाइसँ हमसब जे ना हमर सबके समस्या समाधान सरकारके द्वारा मिलै यऽ जाहिसँ देशमे तरह तरहके न्यूज खबर मीडियावला सब है उतना तऽ हमसब नहि जानै छियै हमसब गाँव देहातके आदमी रहैवला छी जे हमसब छोटा मोटा पत्रकार जे सामने है ओकरे सहारे हमसब अपन काम करै छी जे परेशानी होइ यऽ ओहिसँ हम अपन समाधान करै छी